पहिरीं मार्च उणिवीह सौ सतरि छवीह जुलाई उणिवीह सौ टेहतरि सतावीह फेबरेरी उणिवीह सौ सतानवे पंज मै उणिवीह सौ नवानवे सत्रहं नवम्बर ॿ हज़ार